हैलो हां जी तुस संजय सर बोल्ला दे ना ऐ पोलिटिकल दे में थोआढ़ा प्रिंसिपल बोल्ला ना ऐ में सर थोआड़ियां बड़ी कंप्लेनां आवै दियां केह् चक्कर ऐ सर तुस कालेज नि आंदे न बच्चे मेरे कोल अज्ज बी आए दे हे मतलब सर साढ़े एह्के पढ़ा दे नेईं ऐ न ते साढ़े पेपर आई दे न सिरे उप्पर ते कन्नै अगर साढ़ा सलेबस नि कम्पलीट होएया ते असें पेपर केह् लिखने न अगर अस कल गी फेल होई गे तां अस मतलब कौन पुच्छना असें के मतलब कि की फेल होए बच्चे क्लासै च नी आंदे ते फिर कुत्थें जा दे बच्चें गी तुस अटेंडेंस लांदे न तां उंदी ओह् कड्ढो ना शार्टेज कड्ढो फिर बच्चें दे रजिस्टर मेरे कोल लेयाओ फिर में सद्दना उंदे पेरेंट्स गी मीटिंग कराने आं पर सर बच्चे बोलदे न कि तुस नी कल क्लासै च आ दे न पढ़ाने उ'नें ते मेरे कोल आइयै इ'यै कम्प्लेन दित्ती थोहाड़ी के सर साढ़े पढ़ादे नेईं हैन असेंगी तुस सलेबस बी नी कम्पलीट कराए दा दो चैप्टर सारे होए दे बच्चें दा पेपर रेही गे पदरां दिनें ते फिर कि'यां कम्म चलग हां जी हां जी ते पंज आए दे हे ते बाकी आह्लें दी शार्टेज कि'यां नी कड्ढा दे तुस अच्छा अच्छा नेईं बच्चे ते मेरे कोल पंज नी मेरे कोल बच्चे पंज नी कोई बीह् पंजी बच्चे आए दे हे बोलदे कि सर साढ़े आंदे नेईं हैन ते क्लास बिच्च ते असेंई ना पढ़ांदे ते उप्परा साढ़ा सलेबस बी इन कंपलीट ऐ ते अस केह्दे पेपर देगे अग्गें मै सर तुसेंई सनाना के अगर तुसें क्लास बिच्च जाना ऐ तां अटेंडेंस लाओ ते मिगी दस्सो कि जेह्ड़े जेह्ड़े बच्चे नेईं आंदे हैन ते फिर अगर ओह् कम्प्लेन करदे न में उं'दे उप्पर कोई कारवाई करना ऐ अगर तुस गलत तुस गलत साबत होंदे तां मै थोआड़े उप्पर ऐक्शन लैने बी तेआर ऐं में थोआड़ी रिटन कम्प्लेन पाई ओड़ेग ते थोआड़ी जेह्ड़ी ऐ सैलरी जेह्ड़ी ऐ एह् पंज जां छे म्हीने आस्तै बंद होई सकदी ऐ तुसें एह् बी पता नि होना हां जी हां जी कोई नि कोई नि सर ठीक ऐ ठीक ऐ ओके